ہلو ہلو آ ڈی سی ایس کے پی جی کالج پرنسپل ہاں میں عامر بول رہا ہوں اسٹوڈینٹ پی ایچ ڈی سیکنڈ ایئر کا ہمارے فادر کا ہو گیا ٹرانسفر لکھنؤ تو اب ہم کو ٹی سی چاہیے بی اے سیکنڈ ایئر کے لئے اب وہاں وہاں جائیں گے ہم تو یہ کتنے دِن میں مِل سکتی ہے کیا کیا کرنا ہے ہم کو کالج جانا پڑے گا کالج جا کے ہم فارم اپلائی کریں گے تو کتنے دِن لگ سکتے ہیں تو یہ تو لیٹ ہو جائے گی اِدھر ہفتہ دس دِن میں ہم لوگوں کو نِکلنا ہے تو آگے کالج میں کس سے مِلنا پڑے گا آفس میں بابو سے اچھا پرمود بابو سے مِل لیں گے تھوڑا سا اگر ہم آتے ہیں تو پرنسپل صاحب آپ سے بھی بات کریں تھوڑا سا آپ ریکویسٹ کر دیجئے گا تو ہمارا جلدی ایک ہفتے میں ہو جائے اگر آپ کہیے گا تو ہو جائے گا ایسا تو ہے نہیں کہ آپ کی بات کاٹی جائے گی تو ہاں اِدھر بات کرتا ابو سے اگر مان لیتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں مِل رہا ہے ویسے بھی جا سکتے ہیں وہاں ایڈمیشن ہو جائے اور سرٹیفیکٹ ٹرانسفر آن لائن کسی طرح بات بن جائے تو اگر ہو جائے گا تو ٹھیک ہے نہ تو پھر یہاں سے کچھ کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی پروف مانگے لیٹر لِکھ کے مانگ لیں کہ ٹی سی نکلنے میں پندرہ دِن باقی ہے کوئی لیٹر لِکھ کے لِکھوا لِکھ کے آ جائے ہم لے لیٹر ہی پھر لیٹر آپ کے سگنیچر کا ہوگا لیٹر پیڈ پہ لِکھ کر ہم کو دے دیجئے گا تاکہ ہماری پڑھائی کا نقصان نہ ہو ہیلو ہاں ٹھیک ہے کوشش کریے گا بہت بہت مہربانی ہوگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے چلو بابا رُکنا